हाँ सुन रहा हूँ बोलिए जी कब सिलवाना है अर्जेन्ट में है दो रोज के अन्दर चाहिए अर्जेन्ट में थोड़ी दिक्कत हो जाती है

कपड़ा भी बेहतरीन चाहिए आपको हाँ तो अच्छा है व्यवस्था तो मेरे पास सब है

हो जाएगा वह आपको कॉस्टली पड़ेगा हाँ आपको शर्ट पैन्ट का जो है ना हज़ार रुपया लगेगा कॉस्टली में महँगा ज़रूर पड़ता है फिर तो है ना हाँ बोलिए नहीं नहीं अर्जेन्ट में कल भी जो है ना वह सब भी एक शर्ट पैन्ट का पाँच सौ रुपया लेता है अलग से अरे वह जो लड़का सब वर्कर रहता है ना वही पाँच सौ रुपया ले लेता है वर्करे फिर अब फिर अब मास्टर को क्या बचेगा आप ही बताइए उसमें जो है कटिन्ग है उसमें नहीं हो पाएगा भैया नहीं दो रोज में वैसे नहीं हो पाएगा भैया जो रेट है वही तो लगेगा रुपया में क्या होगा रूम किराया भी है उसके बाद रुपये कटिन्ग है लाइट है सारी चीज़ है सबका अलग अलग क्या बोल रहे हैं अरे कुछ क्या सौ रुपया आपको कम कर देंगे